फ़ेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यह समाचार प्राप्त करने के अलावा या कम इससे ज़्यादा आप उसपर मूवी क्रिकेट यह सब चीज़ें भी देख सकते हैं और लगभग परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो भी एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं जो भी एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं उनमें सबमें सबमें यह है कि आप जो है सूचना के माध्यम से कम अपने निजी उपयोग के माध्यम से वह ज़्यादा यूज कर रहे हैं चाहे ट्विटर हो और लगभग परिवार के सारे सदस्य अगर इन तीनों चीजों पर नहीं तो एक न एक चीज़ पर ज़रूर वह चला रहे हैं चाहे कोई फ़ेसबुक चला रहा हो या इंस्टाग्राम चला रहा हो या ट्विटर चला रहा हो सारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबपर नहीं लेकिन किसी न किसी पर वह चला रहे हैं लेकिन बात अगर इनकी विश्वसनीयता की की जाए तो इनपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इसपर डाली गई जानकारियाँ किसी से अप्रूव्ड नहीं हैं कोई इनको अप्रूव्ड तो कर नहीं रहा है कि भारत सरकार की मोहर लगी हुई है यह जानकारियाँ सही हैं तो इनको इन इनके ऊपर डाली गई जानकारियाँ आप एक मनोरंजन की दृष्टि से देखें न कि उसको उस दृष्टि से देखें कि यह हमको अच्छी जानकारियाँ दे रहा है किसी भ्रामक जानकारी पर जो विरोधी विरोधीभास जानकारियाँ हैं उसपर आप भरोसा कतई न करें जब तक उसपर सरकार की पुष्टि या मोहर नहीं लग जाती है कि मान लीजिए कहीं दंगा हो गया तो वह बता रहे हैं कि वहाँ दंगा फैल गया है वहाँ यह हो रहा है वहाँ यह नहीं केवल अपने मनोरंजन की दृष्टि से उसको देखें बाकी किसी दृष्टि से न देखें कि वह कहीं वह कुछ हो गया तो आप उसको पर्सनली ले रहे हो क्योंकि इस इसपर डाली गई जानकारियाँ जो भी हैं सरकार के माध्यम से नहीं डाली जाती हैं लोगों के माध्यम से डाली जाती हैं और सरकार इसपर कोई पुष्टि नहीं करता है कि सरकार के द्वारा अभी कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि फ़ेसबुक या इंश्टाग्राम पर या ट्विटर पर जान जो भी जानकारियाँ हैं वह सही हैं या सटीक हैं क्योंकि इसपर लोगों का फैलाव है लोग चला रहे हैं इसको तो गुट निरपेक्षता के माध्यम से देखा जाए तो आपको क्या करना है इसपर डाली गई जानकारी आप भी डाल सकते हो कोई भी डाल सकता है सरकार ने किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है अगर आप सही जानकारी डालते हो तो अच्छी बात है गलत जानकारी डालते हो तो सरकार ने सरकार ने इस पर एक कठोर कानून भी बना रखा है कि आप किसी भी आपत्तिजनक या भ्रामक जानकारियों को या जो जानकारियाँ समाज में जाएँ उनसे लोगों को दिक्कतें हों या आपस में वैमनस्यता फैले या आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो तो कहने का मतलब है फेसबुक इंस्टाग्राम हमारे परिवार के सारे सदस्य चला रहे हैं मान लीजिए हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो कोई फ़ेसबुक चला रहा है कोई ट्विटर चला रहा है लेकिन इस पर डाली गई जानकारियाँ सही हैं या गलत हैं यह कह पाना गलत है जब तक सरकार की सही और सटीक जानकारी आपको न मिल जाए तब तक आप इस बात पर कदापि भी भरोसा न करें कि ट्विटर फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पर डाली गई जानकारी सही हैं